बड'लेण्ड रादाबआ जोंनि ओनसोलाव जोबोद जिखुनु जाथाइ जाया मानो थाब थाब खौरां फोसावबाय थायो आरो बे जेरावनाखि जाथाइ जादों बे जायगायाव थाब थाब थांनानै खौरां बिजों खौरां बिलाइफ्रावबो सेबखांङो आरो बे सेबखांनाय फोरखौ बयबो फरायो आरो जेब्ला बिसोरो खौरां नियुज हगारो बै समावबो मानसिफ्रा थाब थाब नुयो बड'लेण्ड रादाबनि नियुज चेनेलनि गेजेरजों बिनिखायनो बै बड'लेन्ड रादाबआ जोबोद मोजां आरो बिनि थाखायनो बयबो मोजां मोनो